السلام علیکم ورحمتہ اللہ و برکاتہ رومان ہوٹل کے مینیجر صاحب مجھے آپ کے پاس سے ایک آڈر تھا جو آپ سے ہمیشہ منگایا کرتا تھا میں آج میں اس اپنے اس ایڈریس پہ نہیں ہوں مجھے رومالی روٹی اور چکن سکسٹی فائیو منگانا ہے اور جو میں پہلے ایڈریس پر رہتا تھا آصف نگر میں اب میں وہاں نہیں ہوں میں دوسری جگہ شفٹ ہو گیا ہوں برائے کرم میرے دوسرے پتے پر یہ چیزیں روانہ کر دیں